हाँ हम हाँ मिल जाएगी हाँ आपको कौन सी वेराइटी की चाहिए हाँ आपको रोहू कितनी चाहिए तो आपको जो हाफ़ हाफ़ चाहिए उसमें आपको दो दो सौ रुपए पड़ जाएगा और आपको जो एक के जी चाहिए वो आपको सात सौ रुपए किलो पड़ेगा नहीं इससे कम में नहीं हाँ मिलता ये हमारे पास नहीं कम रेट वाली तो नहीं मिल पाएगी आपको यहाँ पर हमारे पास अच्छी क्वालिटी की आती है और वही मिलेगी आपको तो ये भी ले लीजिए ना ये भी अच्छी होती है आपको डिस्काउंट किस पे चाहिए आपको एक के जी पे सिर्फ बीस रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको हाफ़ के जी पे सिर्फ टेन टेन रुपीज़ का मिल सकता है बस ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आप दोनों साथ में खरीदो तो आपको पन्द्रह सौ का पड़ेगा नहीं डिस्काउंट होकर ही आपको पन्द्रह सौ में पड़ेगा पूरा नहीं नहीं फ़िश तो आज ही निकालकर आई है आपको ऐसे कैसे बदबू आ सकती है उसमें से फ्रेस है नहीं नहीं फ्रेस है वैसे तो आपको ये सब फिस आपकाे दो हजार में मिलेगी लेकिन आपको डिस्काउंट करके पन्द्रह सौ बताया गया है नहीं इससे कम तो नहीं हो पाएगा अब ओके